फुलां पळोवन एक दुसरे तरेची खुशालकाय मेळटा झाडां लावून ताका सारें घालप आनी बरी माती घालप वखद घालप ताका खंयचें दुयेंस लागना जावपाक काळजी घेवप तेच्या उपरांत फुलांचो कळो जाता तें पळोवन खुबच खुशालकाय जाता तोच कळो फुलता तें पळोवन बरो दिसता जेन्ना बिरमुटी आनी फुलपाखले हेंच फुलांचेर बसतात तेन्ना इतले जीव पळोवन जिवाक एक संतुश्टी मेळटा तशीच किचन गार्डन रोयताना एक ओरगेनीक फिलींग येता जेवणान आमी बे लिफ वा पुलावांची पानां कांयच भायली वखदां घाली नासतना वापरतात तेन्ना बरें दिसता जेवणाक एक दुसरो परमळ येता आनी जेन्ना आमी आमच्या गार्डनाची फळां खातात तेन्ना एक दुसरे भाशेचो संतुश्टकाय मेळटा